डेंगू और मलेरिया का जो मुख्य कारण है मच्छर है यह डेंगू और मलेरिया क्या है गंदगी से यानी कि एक जगह पानी इकट्ठे होने से क्या मच्छर पैदा होते हैं मच्छर पैदा होने से क्या है जो डेंगू और मलेरिया उस जिस उससे उत्पन्न होता है इस डेंगू और मलेरिया के लिए हमको कि रोकथाम के लिए हमने क्या करना चहिए कि जैसे घर में क्या क्या घर में साफ़ सफ़ाई रखना चहिए और हमारे जैसे फ्रिज हो गए कूलर हो गए इनमें क्या है सबसे ज़्यादा मच्छर पैदा होते हैं इनको क्या हर आठ दिन में या पंद्रह दिन में तो कम से कम हमने साफ़ कर लेना चहिए जिससे क्या है डेंगू और मलेरिया के मच्छर उत्पन्न नहीं हो और और जैसे अगर कहीं पानी इकठ्ठा होता है हो जाता है वहाँ पर क्या मलेरिया के जो क्या है मच्छर पैदा उत्पन्न होते हैं तो उसको क्या है हमें उस पानी को क्या है निकासी का सबसे पहले रास्ता निकालना चहिए जिससे क्या है कि मच्छर हो यानी की वहाँ होंगे नहीं और हमारे जैसे अगर है भी तो हमारे खिड़ हमारे घर के खिड़की दरवाज़े को क्या है हमने बंद करके रखना चाहिए जिससे क्या है बाहर के मच्छर अंदर नहीं आने चाहिए और इस मच्छर की रोकथाम के लिए हमने कहा है हर आठ दिन में पद्रह दिन में कीटाणु नाशक दवाई का छिड़काव करना चहिए और अगर खुदा ना खास्ता मलेरिया और डेंगू और अगर हो भी जाता है तो उसका हमें क्या है हॉस्पिटल में इसका बहुत अच्छे से इलाज हो जाता है उसका हमें चेक अप करवाना चहिए और उसकी सही प्रकार से दवाई लेना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चहिए कि भाई एक कैसे होता है इसकी सबसे रोकथाम के लिए तो सबसे पहले क्या है हमने हमारे परिवार में जो भी रहते हैं उनको सचेत करना चहिए कि भईया हमने हमको साफ़ सफ़ाई से रहना है और जो जो नाली में जो यह होते हैं पानी जो आता है उसको यानी की साफ़ सफ़ाई करो जिससे क्या है हम हम अगर अपनी सफाई करेंगे तो हमको न डेंगू होगा न मलेरिया होगा अगर हो भी जाता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा लो टेस्ट लगवा लो अगर टेस्ट में निकल भी जाता है तो उससे हम दवाई ले लेना चाहिए डॉक्टर को दिखा देना चाहिए यह कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है इसकी रोकथाम के लिए बहुत सारे उपाय हैं हमने करना चाहिए